بالکل یہاں ایک مثال ہے کہ آپ کیسے چیک آؤٹ پیج پر آرڈر کا خلاصہ دیکھ سکتے ہیں آرڈر کا خلاصہ آرڈر نمبر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو آرڈر کی تفصیلات پروڈکٹ ایچ پی اسپیکر ایک پانچ ماڈل نمبر ایس پی ایک پانچ دو زیرو دو چار مقدار ایک رنگ اسپیس بلیک قیمت ایک دو نو نو نو نو ترسیل کی معلومات ترسیل کا پتہ نام جان ڈو پتہ ایک دو تین چار وائٹ روڈ اپارٹمنٹ پانچ چھ شہر نیو یارک ریاست این وائی روپ کوڈ ایک زیرو زیرو زیرو ایک ملک امریکہ شپنگ کا طریقہ ترسیل کا طریقہ فری اسٹینڈرڈ شپنگ تخمینہ شدہ ترسیل کی تاریخ اگلے